कमर दर्द के लिए हमारे गाँव में एक घरेलू उपचार बहुत ही प्रसिद्ध है हमारे गाँव में जब भी किसी व्यक्ति या महिला का कमर दर्द होता है तब हम उनमें गरम पानी का सेकन करते हैं उस गरम पानी में कुछ जड़ी बूटियाँ एवं थोड़ी सी नमक की मात्रा भी मिली होती है जिनसे दर्द से बहुत ही राहत प्रदान होती है